असांजे देश जे अलॻि अलॻि राज्यनि में अलॻि अलॻि कई क़िस्मनि जूं प्रसिद्ध नृत्य शैलियूं आहिनि जिन मां कुझु राज्यनि जूं नृत्य शैलियूं आहिनि जीअं कुचीपुड़ी साउथ जी कथक नॉर्थ जी कथकली साउथ वेस्ट जी ऐं भांगड़ा पंजाब जी पंजाब में भांगड़ा एतिरी प्रसिद्ध आहे जंहिंजी सॼे देश में ॾाढी पसंदि कई वेंदी आहे जीअं उन जा कलाकार आहिनि गुरदास्मान दलेर मेहंदी ऐं कथकलीअ साउथ जी डांसर में वेजंती माला हेमा मालिनी श्रीदेवी जया प्रदा इन टाइप जूं ॾाढी फेमस ऐं ॾाढियूं प्रसिद्ध नृतिकाऊं आहिनि जंहिंजे करे हर को माण्हू उन्हनि खे ॾिसणु पसंदि कंदो कंहिं टाइम ते